कब्ज भेलापर अहाँ दूध पीबू जाहिसँ कि कब्ज नहि हैत अहाँ जे छै से मानि लिअऽ जे गुरीच गुरीचके प्रयोग करू आमलाके प्रयोग करू साग सब्जी हरी सब्जी सबके बेसी अथी करिऔ जे ओहिसँ अहाँके कब्ज नहि हैत आओर अहाँ स्वस्थ रहब ताहि लऽ कऽ अहाँके कनि सन्तुलित भोजनमे से अहाँके घीओ आबै छै कनि घीओके प्रयोग करिऔ जे कब्ज नहि हैत इएहसब छै आओर अहाँके यदि कब्ज भऽ रहल अइ तऽ अहाँ अस्वस्थ भेलहुँ तऽ ताहि लऽ कऽ से अहाँ मानि लिअऽ जे जेना अथी छै पापड़ छै पापड़ोमे पाएल जाए छै अथी ओसब अहाँके पाचक हैत तऽ ओ खाउ ओकर बाद मूली खाउ फल फूल फ्रूटसब जे खेबै तऽ ओहिसँ अहाँके से मानि लिअऽ जे डायविटीज नहि हैत कब्ज नहि हैत इएहसब छै आओर हम कि कहि सकै छी